हैलो आहो केह्ड़ा केक चाहिदा पंज किलो आह्ला केक चाहिदा फ्लेवर केह्ड़ा चाहिदा तुसें

सारे पाईनएप्पल होर केह्ड़ा चॉकलेट फ्लेवर अंडे आह्ला बनाना बिना अंडे आह्ला बनाना ठीक ऐ ठीक ऐ कल्ल चाहिदा दो मिंट आओ बनाई ओड़गे तुसें केह्ड़ा फ्लेवर चाहिदा केह्ड़ा बनाना ठीक ऐ तुस डिजाईन भेजी ओड़गे उऐ निहां बनाई ओड़गे अच्छा तुस डिलीबरी करी ओड़ने होने ऑर्डर सनाई ओड़ेओ चार्ज लैन्ने होने्जांने फ्री भेजी ओड़ने होन्ने एह् तुसेंगी पेई जाना कोई पंदरां सौ दा नांऽ बनाना केक उप्पर फोटो बनाना केक उप्पर आं ठीक ऐ ठीक ऐ भी